ہمارے پسندیدہ کھلاڑی کون ہیں ہمارے پسندیدہ کھلاڑی ان ہیں محمد سراج جو غریبی طبقے کے تھے ان کے والد جو ہے آٹو ڈرائیور تھے شروع سے بہت محنت کوشش بہت لگن کے ساتھ جستجو کرے اور بہت سارے حیدرآباد میں ایسے نوجوان موجود ہے جو کھلاڑیوں کے لیے روپ میں ہے لیکن کھیلنے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا اور کوشش کرتے ہیں ہر جگہ سے جانے کے لیے کہ ہم کو بھی موقع ملے ہم کو بھی موقع ملے لیکن کھیل نہیں پاتے ان لوگ ان لوگ جو کھیلنا ہے ان کے حساب سے کھیلتے ہیں لیکن فاسٹ بالر جو ورلڈ کے سب سے فاسٹ بالر بن چکے ہیں محمّد سراج جو اتنی محنت کرے ہیں الحمدُ للّہ آج بہت محنت کر کے بہت ٹاپ پہ ہے انہو آج